भारत में बहुत सारी प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिल नाडु का एक नृत्य है कथकली केरल से मणिपुर ओड़िसी कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम शास्त्रीय कत्थक भरतनाट्यम की बात की जाए अभी तो भारत मुनि ने के नटराजन शास्त्र ने जन्मी में इस नृत्य शैली का विकास तमिल नाडु में हुआ था ये भरतनाट्यम नृत्य में कविता पाट करने वाले व्यक्ति को नंडडावर कहते हैं और अलग अलग प्रकार के नृत्य किसी ना किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं जैसे कथकली की बात की जाए कथकली अभिनय नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है यदि कुचिपुड़ी की बात की जाए तो कुचिपुड़ी में पानी भर के मटके को अपने सिर पर रख कर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है यहाँ पर और यदि मोहिनी अट्टम की बात की जाए ये एक एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है जिस में भरतनाट्यम कथकली दोनों का ही कुछ शामिल होता है